अगरि कंहिंखे गुजरात में घुमिणो आहे जीअं की संग्राहलय हुयो संस्कृतिक जॻहियुनि जे बारे में त असांजे पास ॾाढा जॻहियूं आहिनि जिते वञी सघंदो आहे कोई बि जीअं सोमनाथ मंदरु नागेश्वर मंदरु भावका मंदरु थी वियो कुंभेश्वर मंदरु गल्टेश्वर महादेव जो मंदरु आहे मलिका अर्जून जो मंदरु आहे भावनाथा कृष्न भॻवान जा ॾाढा मंदर आहिनि शाम मंदरु गोपीतलाउ आहे सूरत में मंदर आहिनि ॾाढा अलॻि अलॻि पंथनि जा सभई पोइ जीअं की कच्छ भुज आहे ईअं आईना महल आहे प्रह प्रहावमाल आहे कच्छ में आरकोलोजिकल म्यूज़ियम बि आहिनि ॾाढा विंटेज कारियूं जेके हूंदियूं हुयूं हुन जे बारे में बि ॾाढो आहे भारतीय संस्कृति दर्शन थी विया इस्कोन मंदर थी विया हर जॻहियुनि ते ॾाढा डांडीक कु क्रुती म्यूज़ियम बि आहिनि कच्छ म्यूज़ियम आहे महाराजा फ़तेह सिंग जो म्यूज़ियम आहे ॾाढी जॻहियूं आहिनि सूरत में जंहिं गुजरात में जिते घुमी सघंदा आहिनि सभु ॼणा अ ईअं झूनी झूनी शयूं आहिनि जीअं ॾाढा ईअं रानियुनि जा बि ईअं ॾाढी जेकी झूने ज़माने जा हुया पैलेस आहिनि रॉयल पैलेस थी वियो गुजरात में आहे अ ॾाढा फोट आहिनि स्टैपवेल चइबो आहे उहे आहिनि ईअं ॾाढा इहो पक्षियुनि जे बारे में ॼाणण जो हुजे कंहिंखे त उहे बि ॾाढा ईअं ॾाढा जॻहयूं आइन जिते की इन्सानु हिकु घुमी सघंदो आहे अगरि उहो गुजरात में अचणु थो चाहे सोमनाथ महादेव मंदरु थी वियो द्वारका थी वियो कच्छ थी वियो ड्यू डमन थी वियो हिते ॾाढी जॻहियूं आहिनि सूरत में गुजरात में जिते इन्सानु घुमी थो सघे पियो